आंनि बिरादनो मोजां मोनग्रा प्रग्रामफोरा गोबां आं गासैबो प्रग्रामफोराव रोजाबनो आङो मोजां मोनो जेरै आङो सासे स्टुडेन्ट आं सासे फरायसा कलेजनि माबा प्रग्राम जायोब्ला बेयाव आङो रोजाबनो मोजां मोनो बाहागो लानो मोजां मोनो कलेजाव गोबां बायदि बायदि पग्राम बोसोरनि गेजेराव जायो जेरै स्टुडेन्ट ससियेल डे फ्रेसार्स प्रग्राम कम्पिटिसन एनुवेल कम्पिटिसन हाफ यारलि कम्पिटिसन काल्चारेल श' काल्चारेल कम्पिटिसन बायदि बायदि गोबां रोखोमनि कलेजाव पग्रामफोर जायो आरो बेजों लोगोसे फांस'न गामिफोराव एरियाआव बे फांस'नफोरा जायो बोथोरखौ लानानै जेरै बैसागु बोथोर समाव फांस'नफोरा गोबां जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै फांस'नफोर जायोब्ला गिदिर गिदिर मेल मिथिंफोराव दिनै फांस'नफोर जायोब्ला आं बेफोराव बिराद रोजाबनो गोसो गुदुं जायो आरो बबेबा बादायलायनाय एबा कम्पिटिसन पग्रामफोर रोजाबनायनि बेफोरबायदि पग्राम जायोब्ला बेयावनो थांनानै बादायलायनो रोजाबनो आङो बेराद मोजां मोनो टेलेन्ट श' खालामनो गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो देखायनो फोरोंनो आङो मोजां मोनो मेथाइखौ रिहारसेल खालामनाय सोलोंनाय समाव आङो रोजाबनो मोजां मोनो बेरायनाय समफोराव आङो रोजाबनो बिराद मोजां मोनो आरो मिउजिक खोनायोब्लानो आंनि गोसोआ दुंखाङो आरो रोजाबनो आङो मोजां मोनो गोबां पग्रामफोर जाय जायगायाव आरो जाय समाव रोजाबथावना थासारि सम जायो आरो रोजाबनो खाबु मोनो आरो रोजाबनो हानायनि खाबु मोननायनि पग्रामफोर जायो बे समावनो आङो रोजाबो आरो गोसो दुंखांनायजों आङो मेथाइखौ खनो रोजाबो